हैलो हम न्यूज़ ऐंकर हिंदुस्तान न्यूज़ सॅं बाजि रहल छी अहाँ अहाँके गाम क़ोन गाम भेल बलहा बलहा क़ोन ज़िलामे अछि सुपौल ज़िलामे बलहाक मुखिया के छथिन पूरा नाम क़हियौ हुनकर ठीक छै अहाँके गाममे वर्षा अधिक होबाक कारण कोनो कोनो परेशानी होयत अछि जेना सड़क छै टूटल पानि जमा भऽ जाइया गढ़ गड्ढासभ छै सड़कमे चलयमे परिवहन करयमे दिक़्क़त होइत अछि अच्छा अहाँके सड़क अहाँके गामक सड़क योजना नहि नीक अछि

अहाँके गाममे बाढ़िओ आयबाक कोनो समस्या अच्छा अहाँके क़ोन वार्ड नम्बर मे घर भेल वार्ड नम्बर दशमे अहाँ छियै बलहा गामसॅं अहाँके गामक सड़क बिल्कुल नीक नहि यऽ एहिसभक हम अपना न्यूज़ पेपर मे ईसभ समस्याके छापब जे बलहा गामक सड़क नीक नहि अछि सड़क योजना नीक नहि बनल अछि मुखिया आर सभ मुखियाजीसभ नीक काज नहि कऽ रहल छथिन एहिके लेल अहाँसभ कहियो शिकायत दर्ज नहि करबेलियै हँ किया नहि करबेलियै शिकायत हँ क़हियौ एकजुट करियौ अहाँके की नाम भेल रानी देवी अहाँके ससुराल छी बलहा या मायका छी बलहा ठीक छी अहाँके नैहरा छी बलहा छी की सासुर छी बलहा अच्छा अहाँके पतिदेवक की नाम भेल तऽ लखन मुखिया अहाँके गाममे तऽ बाढ़िक शिकायत यऽ जे बाढि आबि सकै छै बेसी वर्षा भेला पर बांध टूटि सकै छै अहाँके गामक ठीक छै तऽ ईसभ अपन प्रकाशनमे प्रकाशित करब ठीक छै धन्यवाद